جی ہاں یہ جو نوٹس مجھے ملی ہے میری ہی غلطی ہے دراصل دیکھا جائے تو میرے میرے سی اے کی غلطی ہے جو کہ اس نے پیسہ بچانے کے لیے فورم میں غلطی انکم بھر دیا گیا جو کہ اس کے وجہ سے مجھے نوٹس ملا ہے اور جرمانہ ہوا ہے میں اس کے بارے میں فکر مند ہوں جو کہ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے یہ ایک قسم کا سرکار کے ساتھ دھوکہ ہے میں اس کے لیے شرمندہ ہوں میں آئندہ سے اس چیز کا خیال رکھوں گا میں اپنے سی اے سے کہوں گا کہ پورا انکم دکھائے جی ہاں اس کے بارے میں آنلائن بھی تحقیق کی ہے جس پر میں عمل کروں گا شکریہ